भारत में न अलाई अहिड़ा आहिनि शहर जंहिंमें केरु पंहिंजी पंहिंजी भाषा खे नथो ॻाल्हाए सघे मतलबु अशियन आहे या कश्मीर आहे कश्मीर में त अॼुकल्ह ऐतिरो थी वियो आहे न को माण्हू पंहिंजी भाषा आहे न ॻाल्हाए सघे थो न कंहिंखे ॿुधाए सघे थो न अॻियां वधाए सघे थो जो थो माण्हू पंहिंजे शहर जो ई न रहियो आहे त हुते हूअ पंहिंजी भाषा पंहिंजी भाषा ई भुली वियो आहे मतलबु पाण कीअं चवंदा आहियूं पंहिंजी मुल्क़ जी भाषा उहो पंहिंजे मुल्क़ जी भाषा ई भुली वियो आहे अने अॼुकल्ह जी जनरेशन में अहिड़ो थी वियो आहे न माण्हू क कमाइण लाइ क ई करण लाइ ॾोड़ंदो अचे पियो थो उहो पंहिंजो पंहिंजो मुल्क़ खे छॾी करे न ॿिये ॿिये मुल्क़नि में वञे पियो त हाणे जंहिं जंहिं मुल्क में उहो वेंदो त हुनखे उनजे मुल्क़ जी ॻाल्हि भाषा करणी खपणी तंहिंजे करे अलाई ऊ हीअ जेको भाषाऊं जेको पंहिंजी पंहिंजूं भाषाऊं कम घटि थींदी पियो वञे न हुनजो मेन रीज़न बि ईअ जचे थो को हर कोई पंहिंजो मुल्क़ु छॾे करे ॿिए हंधु वञे पियो तंहिंजे करे पंहिंजी भाषा जेको पंहिंजी भाषा छॾे आखिरी दफ़ा विछिणजी वञे थी न पाण खां पोइ बि दफ़ा पंहिंजा पंहिंजा पाण त ॻाल्हाए वठंदासीं ॿीं जेकी जनरेशन अचे थी न उहा पई उन ॻाल्हि खे केचअप नथी करे सघे अॼु पाण बंबई जो महाराष्ट्र जो नालो वठूं त महाराष्ट्र में छा आहे सिंधी कोटा सिंधी अलाई सुठो मान रिअल वेंदो आहे पर आहे छा सिंधी में जेका सिंधी सिंधी घर आहिनि न उहे पाण सिंधी वॾा वॾा सभु सिंधी ॼाणनि था पर हाणे जी जेकी जनरेशन अचे पई न हुनखे असां कोशिशि करूं पिया के उहो सिंधीच ॻाल्हाए पिणु महाराष्ट्र में स्कूलनि में वञे था ऐं इंगलिश मीडियम में वञनि था उहे पंहिंजी इंगलिश हिंदी उनखे वधीक हुनजी ॿोली में वधीक उहोई अची थो वञे हिंदी इंगलिश हुनजी बि भाषा धीरे धीरे घटि थींदी वञे थी पर पंहिंजो कोशिशि त ईंअच रहंदो की पाण खे सिंधी में अॻियां वधूं तीअं अलाई अहिड़ा शहर आहिनि क जंहिंजे पंहिंजी भाषाऊं आहे न भुलजंदो वञे पियो उहो आहे अॼु जी जनरेशन भुले पई पहले जी जनरेशन न भुलंदी उहा गाल्हि आहे तंहिंजे करे आहे न अॼु पाण जो एक्ज़ाम्पल कशमीर जो कीअं खयो त कशमीर में बि इएं आहे पहिरीं जा जनरेशन वारा त पंहिंजी भाषा ख़बर आहे कीअं आहे ऐं हिनजो जनरेशन जेको मुल्कु छॾे वियो आहे उनखे कशमीरी भाषा अचणी किथां न उहे कंहिंसां ॻाल्हाईंदा न कंहिंजी बुधंदा जे मुल्क़ में रहंदा उनसां गॾु जहिड़ो ॻाल्हाईंदा इहे रोज़ हुनखे हुनई जी ॿोलीच अचणी न उनजी भाषा उनखे अचण वारी आहे कशमीरी भाषा जो बुक कोई नॉलेज ई न अचण वारो आहे तंहिंजे करे हर कोई पंहिंजी पंहिंजी भाषाऊं खणी करे अने अॻियां वधे ईच पाण चाहींदा आहियूं तीअं सिंधी चऊं था पाण सिंधी भाषा ॿि हींअर अलाई फैलिजी वयी आहे अॼु बंबई में बि कहिड़ी कहिड़ी गोला में त कॉलेज में त सिंधी कोटा अची वयी आहे सिंधी माण्हू खे पहिरीं अॻियां खणनि था उहे अलाई सिंधी लाइ करे उहे अलाई गर्व जी ॻाल्हि आहे माण्हू ॾह ॾहूं पढ़ी करे अने जेको यारहें में एडमिशन खपे थो हुनखे पहिरीं सिंधी कोटा आहे त चयो सिंधी आहे त हुनखे पहिरीं खणो उहो आहे मार्क बि ॾिसंदा आहियूं हुनमें पाण परसेंटेज़ ॿि ॾिसनि था सिंधी कोटा में ॿार सिंधीच आहियो तॾहिं प्राउड फील थिए थो क न पाण सिंधी आहियूं उन हिसाब सां पंहिंजी सिंधी भाषा आहे न पाण वटि रहे थी जेतिरो थी सघे थो न एतिरो पाण पंहिंजे ॿारनि के सिंधी प पढ़ायूं त उहा अलॻि ॻाल्हि थी वयी पढ़ाई त पाण न था सघूं छो त अॼुकल्ह जी जनरेशन में हलेई इंगलिश पियो ऐं जेकरे थिए एतिरो पाणखे पंहिंजी पंहिंजी भाषा ॻाल्हायो ऐं सेखारियो ॿि सही